हाँ मेरे पास सीक्रेट मसाला है और मैं सीक्रेट मसाले से बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां बनाती हूँ जैसे की सीक्रेट मसाले मे मैं बड़ी इलायची कलमी काली मिरी जीरा लौंग खसखस नरियल धनिया आदि बहुत सारी तेज पान पत्ती और बड़ी भी इलायची छोटी भी इलायची आह ये सब मिला कर एक मसाले तैयार करती हूँ और मसाले तैयार कर के उसको मिक्सी मे पीसती हूँ और मिक्सी में पीसने के बाद मैं उसको निकाल के एक डब्बे में रख देती हूँ और जब रोज मे सब्जियां बनती हूँ तो सब्जी में वो गरम मसाला हम डाल देते हैं तो सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और सब्जी के साथ साथ कभी कभी हम पुलावा भी बनाते है और पुलावा में भी बहुत ही स्वादिष्ट बनता है हमारा पुलावा एकदम ही मस्त